हॅलो हय हय

हां हां आमचे म्हजे कडेन आमचे कडेन तांबडी भाजी आसा मुळ्याची आसा कॅबेज आसा फ्लावर सगळे टॉमेटो कांदे बटाट तुका कसली भाजी जाय आशिल्ली पालक आसा पालक आसा आं हां हां आं बरें बरें तुमकां न्ही तुमी असी खूब सांगली नी ऑर्डर म्हणून तुमकां कितें हांव कमी करतलीं हां कित्याक इतली ऑर्डर डिस्कांट आसतलो एक सांगात तुमी खंय रावतात हय हय डिलिव्हर करतां आं तुमकां हाडून दितां कित्याक तुमी इतली खूब प्रमाणान बाजी सांगल्या न्ही हय हय तुमी ती पळय किलो कोंतान सांगल्या नी ताचेर एक पांच धा रुपया डिस्काउंट दिवपाक शकता हांव

बरें बरें बरें आनीक बाकीची आं हांव तुमकां थंय पावयतां कळ्लें मागीर तुमची ती तुमकां भाजी पावतकीर तुमी म्हाका पे कशे करतले आं गुगल हय हय हय गुगल पे करात आं

बरें हय हय हय आं

बरें बरें बरें तुमी केन्ना जाय म्हणली ती केन्ना जाय आं सोमार मेरेन फाल्यां फाल्यां जाय आं बरें बरें फाल्यां सकाळीं पऱ्यांत पावल्यार जाता आं आं